जी हाँ कुछ दिनों पहले की बात है जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे दोस्त और हम लोग मिलकर जब घर जाने लगते थे तो रास्ते में हम एक ही बहुत घ घना जंगल मिलता था जिसमें हम रुक के बहुत ही अच्छी अच्छी और सुन्दर सुन्दर चिड़ियों के फोटो क्लिक करते थे जिसमें मोर बुलबुल इत्यादि चिड़ियाँ हुआ करती थी जिन्हें हम फोटो खींचकर फोटो खींच अपने घर वालों को दिखाते थे और घर वाले उसे देखकर बहुत ही प्रशंसा करते थे कितनी अच्छी चिड़िया है और यहाँ से घर से जब हम फिर जाने लगते थे कालेज तो हमें बीच में जंगल पार करने के बाद जो पहाड़ी क्षेत्र मिलता था हमें वहाँ पर भी मोर नाचते हुए बुलबुल चिड़ियाँ इत्यादि जो भी चिड़ियाँ वो करती थी रंग बिरंगी चिड़ियों के फोटो क्लिक करके हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपलोड करते थे जिसे लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे और आज भी हम चिड़ियों चिड़ियों की फ़ोटो क्लिक करने में बहुत ही अव्वल हैं और लोग इसकी प्रशंसा बहुत ही ज़्यादा करते हैं और एक समय की बात है जब हम लोग अपने क्षेत्र के काफी दूर एक जगह है वहाँ पर हम लोग गए थे टूर पर तब वहाँ हम लोगों ने देखा कि बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट तरह की चिड़ियाँ हुआ करती थी जिसे हम लोगों ने देखा और कैमरा निकाला और कैमरा निकालने के बाद हम लोगों ने उनकी फोटो क्लिक करना स्टार्ट कर दिए हम हम और हमारे मित्र मिलकर हमारे पास फोन हुआ करता था उनके पास कैमरा जिससे हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे फोटो क्लिक करके उनके फोटो निकालवा के अपने अपने घरों में लगाती हूँ लगाया करते थे लगा और आज भी हमारे घर में हमारे कमरों में चिड़ियों के पिक्चर्स बहुत ही ज़्यादा हैं जिसे देखने के लिए हमारे दूर दराज़ के रिश्तेदार हमारे दोस्त आज भी हमारे घर आया करते हैं और एक समय की बात है जब हम लोग चिड़ियाघर गए थे दिल्ली में तब हम लोगों ने वहाँ बहुत ही अलग अलग प्रकार की चिड़ियों को देखा जिसे देखने में बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर लगता था हम ही नहीं बल्कि हमारे कुछ रिश्तेदार और हमारे घर वाले भी हमारे साथ गए थे जो चिड़ियों को देखकर बहुत ही प्रशंसा कर रहे थे कितनी अच्छी अच्छी चिड़ियाँ हैं तो वहाँ पर भी हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा फ़ोटोज़ खींचे थे उनके साथ बैठकर उनके साथ मिलकर काफी दोस्त काफी रिश्तेदार मिलकर फ़ो चिड़ियों की फ़ोटो क्लिक किए थे और वो चिड़िया आज तक हमें नहीं दिखी जो वहाँ दिखी थी तो वहाँ से लौटने के बाद जब हम लोग गाड़ी में और हम लोग लंच कर रहे थे तो वहाँ भी हमने देखा की कुछ थोड़े थोड़े जंगल थे वहाँ पर चिड़ियाँ बहुत ही चहचहा रही थी बहुत ही सुन्दर लग रहा था उनके चहचहाने की आवाज़ बहुत सुन्दर लग रही थी तो हम लोगों ने देखा और हम वहाँ से गए और हम लोगों ने वहाँ भी चिड़ियों की फोटो बहुत ही ज़्यादा क्लिक की है जो बहुत ही सुन्दर हुआ करती थी और बहुत ही ज़्यादा चिड़ियाँ हुआ करती थी और उन्हीं चिड़ियों के बीच में जो मोर नाचते थे वो और भी सुन्दर लगते थे हम लोग मौर के साथ भी फोटो क्लिक करते थे

क्लिक करते थे फोटो क्लिक करते थे और जब हम लोग वहाँ से लौटकर घर आए तो हमने दिखाया अपने घर वालों को जो घर वाले पहले से घर पर थे उन्होंने देखा कि हमारे इतने दिन टूर के अंदर हमने कितनी चिड़ियों के फोटो क्लिक किए हैं और कितनी सुंदर लग रही कितनी अच्छी रंग बिरंगी चिड़ियाँ है जिसे देखने के बाद सभी लोगों ने हमारी प्रशंसा की और चिड़ियों के फोटो को निकलवा के घर में लगवाया जो भी बहुत बहुत ही ज़्यादा सुन्दर और अच्छे करसक लगती हैं